فلمیں پسند ہیں مجھے جیسے ویواہ فلم ہو گئی ہم آپ کے کون ہو گئی ہم ساتھ ساتھ ہو گئی بہت فلمیں آئی بھی ہیں ہندوستان میں تو پر میں چاہتی ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے فلم وہ ہے ہم ساتھ ساتھ اب ہم ساتھ ساتھ پوری فلم مجھے پسند ہے کیونکہ اس میں اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے ہم ساتھ ساتھ اس کا نیم بھی پیسفک نیم اسپیسفک نیم ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں ہم ساتھ ساتھ میں مطلب بہت بڑی فیملی ہے جو ایک ساتھ رہتی ہے اور اس میں کیریکٹر ہے تین بھائی ہیں جن کا نام ایک کا سلمان خان ہے ایک کا سیف علی خان ہے اور ایک کا عامر خان ہے اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کتنا بھی دور ہو جاؤ ہم جب بھی ساتھ ساتھ ہیں ہم جب بھی ہم ساتھ ساتھ ہیں فلم بہت پیاری ہے ہم ساتھ ساتھ بہت فیمس ہوئی ہے یہ فلم اور سلمان خان کی ہے اس میں کرشمہ بھی ہے کرشمہ ہے سیف علی کی وائف بن کے آئی ہے ہم ساتھ ساتھ میں مطلب اس کی فلم بھی بہت پیاری ہے اس کا نیم بھی ایسے رکھا گیا ہے اسپیسفک نیم ہم ساتھ ساتھ کتنا بھی دور ہو جاؤ جب بھی ہم ساتھ ساتھ ہیں اس میں لڑائیاں نہیں ہیں بالکل بھی ہیں بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی جب بھی اس میں ہم ساتھ ساتھ ہی رہا گیا ہے